कुर्सी बहुत बढ़िआँ हइ जइसे हम लेलिए तऽ बहुत अच्छा रहलै ओहिमे चारिगो पाएर हइ जे एकसमान हइ आओर कोइभी आइ छै तऽ ओहिमे बैठे छै बहुत मजबूत हइ जइसे वह बैठेसँ बहुत हमर आरामदायक होइ छै जइसे कुर्सीके बहुत अच्छा गुण हइ कुर्सी बहुत कोइ भी आबै छै ओकरा कुर्सी सबसँ पहिले कुर्सी दै छिए बैठैके लेल